नमस्कार हांव राजदीप नायक हांवें तुमच्या झॉमेटो ह्या वेबसायटीचेर म्हजी एक ऑर्डर दिल्ली उपकार करून कांय कारणा खातीर म्हाका ही रद्द करची पडटात उपकार करून ती रद्द करची आं अच्छा तुज्या वेबसायटीचेर वचून होमान वचप ओके ऑटो पे सॅट केलां थंय कॅन्सल मारप ओके

बरें हांवें तुमच्या सांगिल्ल्या प्रमाणे हांवें सगळे पर्याय निवडून हांवें ते तुमचे रद्द केल्या उपकार करून हें सगळें रद्द करचें आनी म्हजी ऑर्डर रद्द करची धन्यवाद